हैलो आं दुकानै उप्परा बोल्ला दे

उऐ जेह्कियां अज्जकल जादै लांदे लोग आं उऐ लांदे नी भी इक्कै बारी यूज़ होंदे नी आं उऐ चाहिदे आं उंदा केह् स्हाब होंदा निक्के बड्डे होंदे एह् नेईं बड़ियां मैहंगियां होन ते नेईं बड़ियां इंया सस्तियां होन इक्कै नेहियां कोई दौ सौ चाहिदा निक्का गलास ते दौ हारा बड्डा होई जा अंजी आं चाही आह्ला दौ सौ हारा ओह् चाहिदा आं ते दौ सौ ओह्का थ्होई जा बड्डा पानी आह्ला आं ते दो सौ गै प्लेट चाहिदे रुट्टी आस्तै आं आं चार सौ होई जानियां आं एह् असें कोई ठारां तरीक चाही दियां कोई नवंबर म्हीनै आं ते दुकान म्हाराज खु'ल्ली दी होंदी रोज़ै कन्नै नी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते भी अं'ऊ टैम कड्ढियै बिच औगा नी भी अं'ऊ लेई जाह्गा ठीक ऐ नी